राजस्थान में सरकार और अन्य संगठन कृषि उद्योग का समर्थन कर सकते हैं जैसे कि वह किसानों को विभिन्न प्रकार की योजना बता सकते हैं उन्हें अच्छी किस्म की फसलें दे सकते हैं कृषि संगठन किसानों को कम ब्याज पर लोन दे सकते हैं जैसे जिससे वो अपने कृषि कार्य आसानी से कर सके उन्हें कृषि यंत्र प्रदान कर सकते हैं कम कीमतों पर इसी तरह किसानों को समय समय पर फसलों के निराई गुड़ाई के लिए मैं अपने यंत्र प्रदान कर सकते हैं साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए अच्छे साधान उपलब्ध करा सकते हैं जैसे कम लागत पर सिंचाई साधन उपलब्ध सकते हैं तथा साथ ही उनके सिंचाई की सुविधाओं के लिए बेहतर करने के लिए बूँद बूँद सिंचाई प्रणाली भी उपयोग में ले सकते हैं हम